میرے والدین ٹویلتھ تک پڑھے ہیں اس زمانے میں زیادہ تعلیم کو موافعت نہیں دی جاتی تھی اس لیے انہوں نے ٹویلتھ تک پڑھا اس کے بعد ان کی شادی ہو گئی اور وہ کارو بار میں جڑ گئے اور میری دادی دادا صرف ٹویلتھ صرف دو کلاس پڑھے تھے اس وقت میں فورتھ کلاس تک لوگ ٹیچر بن جاتے تھے اس وقت کھیتی ہوتی تھی اور وہ اسکول سے پانچ کلو میٹر دور رہتے تھے تو وہ پانچ کلو میٹر دور ڈیلی اپ ڈاؤں کرتے تھے ان اس وقت میں پڑھائی کو کافی کم اہمیت دی جاتی تھی